ہم نے تحفے کے طور پر ایک ناول لکھی اپنے دوست کو دینے کے لیے اور اس ناول میں ہم نے ایک خوش حال خاندان کی منظر کشی کی جس میں دادا کا پوتے سے بےانتہا پیار دکھایا ہے اس نے ہمارے اس تحفے کو بخوشی قبول کر لیا جب اس نے ہمارے ناول کو پڑھا تو وہ پڑھ کر بہت خوش ہوئی اور مارے خوشی کے اس نے ہمارے ناول کو پڑھ کر اپنے والدین کو بھی سنایا اور اپنے دوستوں کو بھی سنایا ان لوگوں نے جب یہ ناول سنا تو بہت خوش ہوئے اور ان لوگوں کو اس پہ رشک آیا کہ کاش ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے لیے بھی کوئی تحریر لکھ کر تحفے کے طور پر پیش کرتا یہاں تک کہ ہماری دوست کی دوستوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش ظاہر کی تاکہ ان کے لیے بھی ہم کچھ لکھ دیں اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اعزار کی بات ہے